हेलौ

म'वाव दङ नोङो अ' आमफ्राय माबा ओ जोङो मानि सानै मानसि ओ बे नों थानाय जायगायावनो काजिरङायाव मानि थांनो नागिरदोंमोन आरोना आमफ्राय नोङो माला सोलाबगोन फैनाया जोङो रबिबाराव प्लेनिं लादोंमोन आमफ्राय नों सोलाबगोनबा औ औ औ आमफ्राय जेनेबा ओ थायोब्लाथाय सानसेफोर बा हरसेफोर थायोबा बिदि दामफोरा बेसेसो जागोनबा जेनेबा रुमफोर मोनगोन्ना मोना आमफ्राय रुमफोर मोनगोन ना मोना रुमफोर जेनेबा औ औ औ जागोन दे आमफ्राय मा मा नुगोन बायदि औ आमफ्राय

आमफ्राय बिदि रेस्टुरेन्टफोर बिदि दंना गैयाबा जेनेबा दङना औ औ

आमफ्राय हर थानायनिबो जेनेबा थायो आरो ना चान्स औ जों आरो गोजाननिबो जाबाय नालाय जेन'बा सानसेनो थांनानै बेरायनाया बेरायनो हाया नालाय आमफ्राय हर थानानै जेनेबा अखा नायैफोर बिदि बेरायनो सानदोंमोन आरो गासिखौबो बेरायजोबनो औ सोलाबगोनबा नों रबबाराव अ' अ' उम जेबोथ' माबा गैखाया आरो ना बेलेगआव जेन'बा औ औ जागोन दे होमबा जोङो रबिबाराव थांसिगोन सानै आरो ना सानै थांनो नागिरदों ओं दे होमबा ना